हेल्लो हाँ मेरी कल जो आप होलसेल में आप कपड़े देते हो ना हाँ मुझे क्या हे ना मुझे आप से होलसेल में बहुत सारे कपड़े चाहिए था क्या आप देंगे मैम क्या हाँ हाँ मैम क्या है ना मुझे बच्चों के लिए भी चाहिए बूढ़ों को लिए भी चाहिए मतलब मिडिल एज वालों के भी चाहिए मतलब सब केच लिए कुछ कुछ मतलब मैं अभी ज़्यादा नहीं लूँगी थोड़ी थोड़ी चीज़ मैं ले कर आप से आऊँगी क्या मैम हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ मैं नया बना रही हूँ हाँ हाँ ये वाला है

सुनिए मेम मतलब मैं तो आपके दुकान पर जाऊँगी लेकिन आप जो मतलब बेचते हो वो कितने रुपये में बेचते हो आपका किलो हिसाब से मतलब कितने अगर बच्चों की हम बात करें वो आप कितने किलो में देते हो मतलब हम लगभग पचास हाँ मतलब मुझे ज़्यादा तो नहीं ये दस हज़ार वाला मुझे चाहिए तो मैम आप बच्चों अब अब मतलब आज कल क्या चल रहा है आज कल जो कपड़े है कौन से कपड़े ज़्यादा बिक रहे हैं और मैम

हाँ हमारे यहाँ थोड़ा शादी वग़ैरह है ना मुझे शादी वग़ैरह के लिए मतलब हमारे जो एरिया में शादी वग़ैरह अभी बहुत हैं तो मुझे शादी के लिए भी बहुत सारे कपड़े चाहिए हाँ मैम मैं आपके वहाँ पर जा कर ले आऊँगी आप थोड़ा मुझे कुछ कुछ होटो जो है वो थोड़ा मुझे सेंड कर दीजिए जिसकी वजह से मैं थोड़ा जान पाऊँ कि क्या क्या क्या कपड़े है कैसे है ओके मैम मैं रखती हूँ हाँ रखिए